हेलो के बजै छियै डाक्टर साहब हँ हम तऽ अहीँसँ सब महीनामे देखबै छी हम हँ तऽ वएह हम देखबै लऽ फेर अइबतिए हँ तऽ हम हँ तऽ हमरा मोन नहि ठीक लागि रहल छै की सब इएह चलय फिरयमे दिक्कत होइ छै होइ छै की एक दू महीना से भऽ रहल छै तऽ एहि दुआरे हँ कनिटा कमजोरी लागैत रहैया माथा तथा घुमय लागैया हँ आब आइ तऽ नहि जा सकब होयत तऽ तहन काल्हि जायब हँ तऽ जेबै तऽ पूर्जा तऽ लए कऽ जाइये न पड़तै तखने ने अहाँ बुझबै जे मतलब कतना दबाइ देलियै आ किए नहि ठीक भेलैया ताहि दुआरे पूर्जा तऽ लए कऽ जाइए पड़तै हँ सबेर सबेर की आब हमरा दस एगारह सऽ कम मे नहि जा सकब नहि आर नहि कोनो खास परेशानी अछि वएह तऽ रहबै तऽ अहाँ जाहिठाम जाइ छियै सब बेर ओहिठाम ने रहै छियै हँ अच्छा हँ इएह छै हमरे सबके एहिठामसऽ जाइमे कनिटा दूर भऽ जाइ छै तऽ कनिटा लेट भऽ जाइ छै कोनो गाड़ी पकड़बै जेबै फेर ओतौ गाड़ी दोसर पकड़य पड़ै छै तहन अहाँ लगमे पहुँचै छी दू तीन ठाम बदैल जाइ छै हम राखै छी आब